وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال بہت سارے چیزوں کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے پہلے زمانے میں جس طرح سے گانے یا نظم یا کوئی غزل بنایا جاتا تھا اس میں خاص طور پہ یہ دھیان رکھا جاتا تھا کہ اردو کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو وقت جس طرح سے بڑھتا گیا اردو کا استعمال لوگوں نے تھوڑا کم کر دیا تو اس طرح کا مٹھاس جو پہلے آتی تھی کوئی بھی گانا غزل یا نظم وغیرہ میں وہ اب نہیں آتی کیونکہ لوگوں نے اردو سے خود کو دوری بنانے لگا ہے اردو ایک ایسی میٹھی زبان ہے جس کا مقابلہ کوئی زبان نہیں کر سکتی آپ چاہے ہندی انگلش کوئی زبان پڑھیں لیکن جو زبان اردو پڑھنے میں مزہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے وہ ہر انسان جانتے ہیں مسلم غیر مسلم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر انسان کے لیے اردو بہت ضروری استعمال ہو گیا ہے چلتے پھرتے رہنے کے لیے اردو بہت اچھی چیز ہے اردو کا استعمال تبدیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس سے دوری کر لیا زیادہ تر لوگ انگلش کی طرف جانے لگے یا ہندی کی طرف جانے لگے اردو سے پیچھا چھڑانے لگے جس کی وجہ سے اردو جو ہے دھیرے دھیرے وہ تبدیل ہوتا چلا گیا آج کل کے گانوں میں آپ سنیے گا کہ اردو کا استعمال نہ کے برابر ہی کیا جاتا ہے پہلے کے زمانے میں جو گانے یا نظم وغیرہ جو بھی استعمال کرتے تھے اس میں ہندی یا کوئی اور لینگویج کا استعمال بہت کم کیا جاتا تھا زیادہ تر جو ہے اردو کا ہی کیا جاتا تھا اس لیے وقت کے ساتھ جو ہے اردو دھیرے دھیرے لوگوں کے دل سے اترتا گیا لیکن اب وقت آ گیا ہے ان شاء اللہ پھر سے اردو ایک دن اپنی روانگی پہ چلے گا ان شاء اللہ